योग में मुंहिंजो सभिनि खां पसंदीदा आहे सूर्य नमस्कार सूर्य नमस्कार में घटि में घटि ॾह क्रियाऊं थींदियूं आहिनि ॾह क्रियाउनि में सॼे शरीर जूं सभु गतिविधियूं हुनमें अची वेंदियूं आहिनि हथनि जी थींदी आहे साह जी थींदी आहे पेट जी थींदी आहे घुटननि जी थींदी आहे पंजनि जी थींदी आहे हर तरह जी हुते क्रिया थींदी रहंदी आहे उनसां शरीर तमामु स्वस्थ रहंदो आहे इन खां अलावा को बि योग करण जी का ज़रूरत ई कोन पवंदी आहे उनमें हर तरह जी योग जी क्रियाऊं उनमें सभु अची श अची वेंदियूं आहिनि ऐं उहो हिकु तरफ़ा आसन बि आहे ऐं घटि में घटि ॾह योगनि जी असांखे ॿुधाईंदा आहिनि सूर्य नमस्कार भास्कर नमस्कार ऐं इन तरीक़े जा ॾह क़रीबनि क्रियाऊं कंदा आहियूं ऐं उन सां सॼो असांखे सुख ऐं आनंदु मिलंदो आहे ऐं सॼी असांजे शरीर जी जेकी आहे गतिविधियूं सुठे नमूने सां सुचारु रुप सां हली वेंदियूं आहिनि पाचन तंत्र असांजो रोटी खाइणु करण में उनमें बि ॾाढो आनंदु मिलंदो आहे उहो सही थींदो आहे पेट जी चर्बी घटिजंदी आहे शरीर स्वस्थ थींदो आहे जेके घुटननि पैरनि जा जोड़ हिन उमिरि में जेके सूरु थींदा आहिनि उहे बि लही वेंदा आहिनि हर तरह जी मन जी चिंताउनि खे निवारण करण लाइ पोइ सही कंदो आहे शरीर पंहिंजे पाण में लचीलोपन थींदो रहंदो आहे ऐं अनियमित जेके क्रियाऊं थीदियूं आहिनि उहे बि घटिजंदी वेंदियूं आहिनि